हम मालवा क्षेत्र में निवास करते हैं हमारे घर जो है अक्सर कच्चे बने होते हैं मिट्टी से उनकी जो है दिवारें खड़ी कि जाती है उसमें लकड़ी का उपयोग भी किया जाता है छत के बजाय हम केवल छप्पर का उपयोग करते हैं और शहरों में अधिकतर मकान पक्के ही बने होते हैं शहरों में भी कुछ मकान कच्चे होते हैं जो गाँव के करीब होते हैं उन उनके बजाय उन में कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाती है जिसमें छतें सीमेंट कि होती है और कुछ जगह टीन शैड डाल दिया जाता है जिसमें लोहे के चद्दर का उपयोग किया जाता है कुछ आजकल फाइबर कि सीटें भी आ चुकी है जो छतों के रूप में उपयोग करने लग गए हैं उससे भूकंपरोधी मकान बन जाता है ताकी छत गिरने पर भूकंप में किसी प्रकार का नुकसान न हो और मकान भी जन जीवन भी सुरक्षित रहे इस प्रकार के मकान भी अब देखने को मिल रहे हैं इनकी छतें फाइबर के बनने लग गई हैं हमारे मंदिरों में भी पुराने समय में कच्चे मन्दिर हुआ करते थे आज हम सीमेंट लोहे का सरियों का उपयोग करके अच्छी क्वालिटी का मंदिर बना रहे हैं जिससे वह सालों साल मज़बूत बने रेहे पुराने समय में चुना कच्ची मिट्टी गीली मिट्टी के द्वारा मंदिर निर्मित होते थे ईटों के द्वारा अब हम आर सी सी सरियों के द्वारा इसका उपयोग कर रहे हैं जो काफ़ी समय तक मंदिर को मज़बूती प्रदान करते हैं